सुबुह जो नेराने पहरियों गरम पाणी करे पीजे नास्ते ते अंकुरित थियलु ऐं मुङ इहे खाइजनि उन इहे सायूं भाॼियूं ऐं इहे घर जूं उहे खाइणु घुरिजनि ऐं ॿी नारेल जो पाणी पीअणु खपे ॾाढो सुठो थींदो आहे ऐं घर जूं बीपी वारनि माण्हुनि खे बि जीरो ॿ टाइम खाइण खपनि जंहिंसां बीपी कंट्रोल थींदो आहे अगरि कंहिंखे शुगर आहे त उहो निम खाइण सां बि निम आहे करेले जो जूस आहे इहे खाई करे ऐं उन ई ते पंहिंजो शुगर खे कंट्रोल करे सघनि था ऐं बीपीअ खे बि कंट्रोल करे सघनि था ऐं अहिड़ीअ तरह घणेई अहिड़ा उपाय आहिनि जो इंसान घर में बि करे सघे थो